हँ कहब

हूँ हूँ हँ हम किसान छी हम रखैत छी बढ़िआँसँ बढ़िआ चाउर यऽ हमरा सङ्गमे अहाँ केहन लय ला चाहैत छी मोटका दाना बला धान बला चावल आ कि पतरका दान बला अच्छा पतरकेमे चाहैत छी अहाँ अच्छा पतरकामे हमरा लग मंसू अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा अहाँ होलसेलर छी अच्छा अच्छा कहलहुँ की जे हमरा लगमे पतलामे मसूरी यऽ आ की कहैत छै पलीया यऽ ई दू भेरायटी हमर जे यऽ पारम्परीक जे होइत रहऽ पहिलुका बला मंसूरी से यऽ आ ओएह पलिआ अछि तऽ अहाँ ओ अच्छा पलिआके दाम हम से अहाँकेँ एखन मार्केटके मुताबिक ढेरी छै फिर भी हम अहाँकेँ छब्बीस सए रुपैये क़्वींटल देब हँ अच्छा अच्छा अहाँ नहि देखियौ ने मार्केटमे एहिसँ सस्ता नहि भेटत कतहुँ कनी क़्वालिटीयो देखियौ हमर चावल चाउरके क़्वालिटी बड नीक छै सेहो देख लिअउ आ एकोटा टुटल नहि भेटत ओहिमे खुद्दीके तऽ दरसो नहि यऽ दोसर पलिआ भेल महीनकामे पलिआ अहाँकेँ चौबीस सए रुपैये दऽ देब अच्छा आउ अच्छा से आउ ने दुनू गोटे जहन आयब जायब हूँ अच्छा ठीक छै अच्छा अच्छा हँ हँ हँ भेटत आउ ने अहाँ देखियौ ने मोटो चावल छै जे अहाँकेँ बहुत नीक उम्दा किस्मके धान सबसँ छै